आज की संस्कृति से हट कर मैंने जो पारंपरिक व्यंजन तो बनाती हूँ उससे हट कर जो व्यंजन बनाए हैं जैसे इडली इडली खाने में भी टेस्टी है परन्तु इसका टाइम थोड़ा लम्बा है प्रोसेस बनाने का परन्तु आज के लोग यही सब चीज़ें पसंद करते हैं एक मैगी हो गया मैगी तो दो मिनट में बन जाएगी झट पट तो बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है एक अपना सैंडविच है ब्रैड आलू का वो भी झट पट बन जाता है तो ये चीज़ें थोड़े अपनी हिन्दू संस्कृति से हट कर हैं और इनके जो थोड़ा बहुत स्पाइसी है टेस्टी है परन्तु इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं बच्चे मैगी खा लेते हैं वो पेट के लिए हानिकारक है सैंडविच जो है एक दम ब्रेड ही ब्रेड का रहता है वो भी अपने पेट की अतड़ीयों के लिए अच्छा नहीं है